हांव आजून मेरेन एकलें भोंवपाक खंय वचूंक ना एकले ट्रेवल करूंक ना बट म्हाका ह्या मुखार ट्रेवल कर एकले ट्रेवल कोरपाचे आसा आनी जायत्यो जागे पळोवपाचें आसा